म्हज्या आयुश्यांत असोच एक प्रसंग आयिल्लो रियुनियन जितूंत हांवें पन्नास ते साठ लोकांक खातीर जेवण रांदिल्लें आनी खूब कठीन परिस्थीती आशिल्ली कित्याक सगळी जबाबदारी ही म्हजेर एकट्यारच आयली आनी एकटें करपा खातीर म्हाका तें सारके जमनाशिल्लें साठ लोकांक खातीर जेवण रांदप हें सोपेंपण न्ही आनी खूब डिफिकल्टीस आसताल्यो व्हडल्यो व्हडलीं आयदनां हाडपाक जाय तोप हाडूंक जाय उदक जाय रो मटेरियल्स हाडपाक जाय इतकें सगळें एकट्यान करप आनी कामूय टायमूय खूप कमी आशिल्लो तें करपा खातीर सो सगळी जबाबदारी एकट्याचेर आशिल्ली आनी हांवेन डिशीज जे केल्ले तेवूय खूप डिफिकल्ट डिशीज आशिल्ले जशे की पुलाव गोबी मंच्यूरीयन सलाड मागीर चण्याचो रोस हें सगलें करपाक एकट्याकडेन तें जमनाशिल्लें टायमुय बीन खूब कमी आशिल्लो सात वरांचेर तो प्रोग्राम चालू जावपाचो आशिल्लो आनी म्हाका णव म्हटल्यार रातच्या जेवणा खातीर तें सगलें जेवण पावोवपाचें आशिल्लें काम करपा खातीर कर्मचारी सुद्दां कोण नाशिल्ले आनी एकट्यान सगलें हांवेन रो मटेरियल्स हाडलें सगलें रांदून सोंपोवन स्टार्ट केलें हांवेन रांदपाक स्टार्ट केलें आनी सोंपता सोंपता म्हटल्यार म्हाका तितकोच टायम जालो मागीर हांवें बेगच्या बेगीन तें जेवण पॅक करून स्थळ जे आशिल्लें जंय म्हाका पावोवपाचें आशिल्लें तें जेवण त्या स्थळार पावलें आनी साठ लोकांक खातीर हांवेन तें जेवण दिलें तें जेवण सगल्यांनी टेस्ट करून म्हाका सांगलें की खूब बरें जाल्लें आनी तें आयकून म्हज्या मनाक सूं जालें जितकें हांवेन कठीन परिश्रम केलो तें जेवण रांदपाक जितकोय म्हाका टायम लागलो ते म्हज्या खातीर कांयच न्ही कशें जालें जेन्ना हांवेन तांची बरी उतरां आयकलीं त्या जेवणां बद्दल